हैलो हांजी सनेयारे अंकल बोल्ला दे अंकल मीं ओह् बनाना हा सेट बनाना हा नमें डिजइन दा आहो ते केह्ड़े केह्ड़े डिजाइन होग तुंदे कोल आहो आहो आहो नमें नमें डिजाइन दे बनाने हे कोई नी में डिजाइन नमां होना चाही दा में सारा मंगल सूत्र बगैरा हैन जेह्ड़े हार हुंदे पक्खे हुंदे सारा किश बनाना में आहो कोई नी में दुकान उप्पर औगी ते फ्ही दस्सेओ नमें डिजाइन नेई नेई में बने दे नी लेने में बनोआने नमें डिजाइन दे बनोआने न में

ठीक ऐ ठीक ऐ कोई नी मीं कल औनी आं फ्ही